गोड ब्रीड अशें लायक आयडेंटीफाय करप म्हळ्यार तेंकां पळोवनूच कळटा त्या एकाद्र खंयच्या जनावरांची ब्रीड बरी आसा की ना तेंचो तें तेंची जी ल्हेंव आसता तेंचे आंगाचेर जी ल्हांव आसता तेंचो मनशांक पळोवन जो वेव्हार आसता ती अशी कोणाचेरूय अकस्मात अटॅक करपाक वचना मागीर तेमी एक्टीव आसता चडशीं गूड ब्रीड्स तेमी अशी वीक नासतात चड करून एक्टीव आसता ती टायम टू टायम तेंचे तेंचे तेमी करता सगळें जेवपाच्या टायमार किंवां भायर वचपाचे टायमार तेमी खूब एक्टीव आसतात सो तेच्या वरून कळटा आमकां ती गोड ब्रीड आसा की ना इफ अ एनिमल एकाद्रो जनावर या जर अशेंत न्हिदून आसता किंवां इनएक्टीव आसता एक्टीव नासता ते इट्स इनएक्टीव सो आमकां कळटा तितून की समथींग इज रोंग वीथ दॅट एनिमल एस आनी इवन जशी आतां गायो आसता तेंचे बीन ब्रिड्स आसता जर्सी गाय आसा ती चड दूद दिता देन दुसरी गांवटी गाय आसता तितून तशें करून आमकां कळटा की खंयची बरी ब्रीड किंवां ना तें